जि'यां के ड्राईंग मतलब इक कला होंदी ऐ हर इक आर्टिस्ट दे बिच मिं बी ड्राईंग करना बड़ा शैल लगदा मनै च औंदा रौंह्दा ऐ के केह् बनाना कि'यां बनाना केह्ड़े कल्लर यूज करने केह्ड़ी पैंसिल यूज करनी किस अगर इक आर्टिस्ट जेह्ड़ा होंदा उस दे अग्गैै अस बैठी बी जाह्चै ते

उसी एह् बी पता होंदा की केह्ड़े कल्लर किस चीज उप्पर केह्ड़े कल्लर सूट करने न केह्ड़े शैल करियै लग्गने न एह् कल्लर शैल लग्गा दा ते मतलब आर्टिस्ट ई हर इक चीज पता होंदी ऐ ओह्दे अपने दिमाक च आई जंदा ऐ के नेईं मि अगर एह् चीज इ'यां ते मिं इ'यां गै बनानी आं अपने दिमाग दी इमैजीनेशन आंदी ऐ हर चीज अलग अ्लग अलग तरीके कन्नै हर चीज शैल लग्गनी चाही दी जि'यां साढ़े कोल कोई परानी परूनी चीज पेदी होऐ बोतल पे दी होऐ न्यूज पेपर पेदी होऐ ते स्हानूं ओह्बी यूज करियै बनानी ऐ ते होर आर्टिस्ट जेह्ड़ा होंदा ओह्दे च कम्म बड़े सारे बैनीफिट जि'यां के अगर अस साढ़े कोल कोई डिपलोमा होऐ जां बड़ी शैल ड्राईंग बगैरा जां कुछ आर्ट होऐ साढ़ा अस कुसै बी स्कूल च जां कुसै बी इंस्टिटूट च हर कुसै बी जगह् अस इसी पार्टीसिपेट करी सकने आं जां फिर स्हानूं जि'यां जाब होंदी ऐ जाब बिच तुस अगर साढ़े कोल डिपलोमा बगैरा होऐ ओह् स्हानूं स्कूल च जाब लब्भी सकदी ऐ जि'यां कोई इंस्टिटूट होई आ उत्थै बी स्हानूं जाब लब्भी सकदी ऐ ते आर्टिस्ट ई पता होंदा ऐ कि'यां कि'यां मतलब उ'नेै अपना टाइम मैनेज करना पढ़ाई बी करनी ऐ ते कन्नै कम्म बी करना अगर ओह् आर्टिस्ट करने दे कन्नै कन्नै पढ़ा दा होग उसी उब्भी मैनेज करना की टाइम पढ़ना कोह्लै ऐ ते कोह्लै अहें इ'यै मतलब आर्ट करना अपना